भारतआ मोगा मोगि जानांनाय माखासे देरसिन आबहावायारि जेंनाफोरानो जाहैबाय कारखानाफ्राव उखुन्दै गनाय लोगोसे गारि मटरफोरनि उखुन्दै गनाय आरो माखासे प्लास्टिकफोर सावनाय आरो दंफांफोर सावनाय जोंनि सोरगिदिं हा दख'राफोराव ओरैनो थांनाय माखासे बोसोरफोराव एसे सोलायनाय नुदों आं बोसोरसेआव गोलोम बोथोराव सोलायनाय नुयो जेरै गोलोम बोथोराव गरम मोनो आरो दैज्लां बोथोराव अखा हायो लोगोसे दैबानाबो जायो आरो गोजां बोथोराव जोबोद गोजाङो आरो स्किनफोरा रानखाङो बेबायदिनो सोलायनाय नुयो दैज्लां बोथोराव आबाद मावो गोबां आबाद मावो लोगोसे गोजां बोथोरावबो गोबां आबाद मावो